کيا ميرى بات گڈو ٹور اينڈ ٹراویل سے ہو رہی ہے جى ميں نے آپ کى گاڑى بک كى تھى اور مجھے جامع مسجد سے مجھے قطب مينار كى طرف جانا تھا

ہاں ميرى جرنى تو کمپليٹ ہو گئى ميں پہنچ گيا ہوں ليكن آپ كی گاڑى كے بارے ميں كچھ شكايت ہے وہ ميں آپ کو کرنا چاہ رہا تھا جی ايک تو يہ كہ آپ كى گاڑى كى حالت كافى خراب تھى جى سيٹيں صحيح سے اے سى كام نہيں كر رہا تھا سيٹ بھى بالكل پيچھے والى بالكل پھٹى ہوئى تھى فيملى كے ساتھ ميں جا رہا تھا یہ اور ڈرائيور جو ہے آپ كا مس بہيو كر رہا تھا اس كى گاڑى چلانے كى جو اسپيڈ تھى وہ اوور تھى اور ميں فيملى كے ساتھ جا رہا تھا ميں نے اس كو كئى مرتبہ منع كيا كچھ دير وہ صحيح چلاتا ہے اس کے بعد ليكن وہ پھر وہ اپنى حالت پہ شروع كر ديتا ہے يہ کمپلين يہ شكايت ميرى لكھیے اور آئندہ كوشش کيجیے كہ ايسى چيزيں ہمارے ساتھ نہ ہوں ہاں ميں آپ کی آپ ہى كے ٹريول ايجنسى سے میں ہميشہ گاڑى بک كرتا ہوں تو كم سے كم اس بات كا خيال ركھیے كہ آپ اپنے كسٹمر كو اچھى سہولت ديں اچھى خدمات مہيا كيجیے اچھى خدمات فراہم كيجیے آپ كى گاڑى بھى خراب تھى ڈرائيور بھى آپ كا صحيح سے بات نہيں كر رہا تھا آئندہ اس کا خيال رکھیے گا ٹھيک ہے